तेरां जनवरी दो ज्हार त्रैऽ सत्त नवम्बर उ'न्नी सौ काह्ट सताई अगस्त उ'न्नी सौ तरत्तर चार फरवरी दो ज्हार तेरां सत्तारां जुलाई दो ज्हार छेऽ